अगर हमारा क्षेत्र में कोई भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं तो उसको फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिलता है वो पर उसके में खेलने की प्रतिभा तो बहुत है लेकिन उसे सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता है इसीलिए खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था होनी चाहिए और ये स्कॉलरशिप पता होना चाहिए की किस तरीके से स्कॉलरशिप किसी को दिया जाए खिलाड़ी को क्योंकि उसके लिए उसको वो स्कॉलरशिप बहुत जरूरी है मान लिया जाए की एक खिलाड़ी क्रिकेट में बहुत तेज है लेकिन क्रिकेट के लिए क्रिकेट के लिए उसको और अच्छा नेशनल इंटरनेशनल ले जाने के लिए उसको अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है एक अच्छी एकेडमी की जरूरत है उसको एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है जिससे वह खेल के देश का नाम रोशन कर सके है नेशनल खेल सके इंटरनेशनल धीरे धीरे खिलाड़ी में सबसे ज़्यादा बाधक तो उसके फैमिली है लोग सोचते है की शिक्षा के माध्यम से डॉक्टर कुछ भी बना सकता जा सकता है लेकिन एक खिलाड़ी का महत्त्व ज़्यादा नहीं है एक उसको खिलाड़ी का महत्त्व जानने के लिए लोगों को शिक्षित करेंगे कि खेल के क्षेत्र में भी बहुत आगे जाया जा सकता है

बहुत सारे गेम है उसका नॉलेज देखे कि इस क्षेत्र में आगे जाए आपका बच्चा कुछ कर सकता है पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए कि हाँ उसका ड्रीम है तो उसको पूरा करना चाहिए उसका ड्रीम अगर खेलने में है तो जो उनकी फैमिली है वो सोचती है कि मेरा बेटा इंजीनियर आई ए एस ऑफिसर बने लेकिन जो प्लेयर्स को है उसको तो अपना खेल के फील्ड में आगे बढ़ना है लेकिन उसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती इसीलिए खेल की में आगे बढ़ने के लिए फैमिली का सपोर्ट सबसे पहले जरूरी है फिर उसके बाद ये ये गवर्नमेंट बी सी गवर्नमेंट भी जो है खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ करें स्कॉलरशिप की व्यवस्था करें अच्छे से अच्छा शिक्षक की व्यवस्था करें फ्री में लोगों को काबिलियत जिसमें उसको फ्री में खेलने की सुविधा करवाएं